आमी आठ तारखेर हायकाक गेल्लीं आमची हायकाची सुरवात कॉलेजी कडल्यान जाली आमकां सकाळीं फांतोडेचेर पांच वरांचेर कॉलेजी कडेन आपयल्लो सगळीं भुरगीं जमा जातकीच हायकाची सुरवात जाली तर आमी सकाळचे साडे पांच वरांचेर दोंगरा कडेन पाविल्लीं साडे पांच ते सात वर म्हळ्यार आमी दोंगर चडलीं दोंगर चडटना आमकां वेग वेगळे दृश्य पळोवपाक मेळ्ळे दृश्यांत वेग वेगळे झरे आशिल्ले झाडां आनी खुबशीं जनावरां पळोवपाक मेळ्ळीं तर आमी साडे सात वरांचेर दोंगरार पावून थंय बसून विसव घेतलो विसव घेवन आमी चाव पाणी पिलीं चाव पाणी जातकच आमकां सरान टॅन्ट बांदूंक सांगिल्लें आतां टॅन्ट बांदपाक वेग वेगळे पंगड केल्ले तर आमच्या पंगडांत पांच भुरगीं आशिल्लीं वेग वेगळ्या भुरग्याक वेग वेगळे वस्तू हाडूंक लायिल्ल्यो कोणाक खिळे हाडूंक लायिल्ले कोणाक बडयो हाडूंक लायिल्ल्यो आनी खूब कितें तर आमी टॅन्ट बांदपाची सुरवात दोन बुराक मारून केल्यो तर आमी त्या बुराक मारून तातूंत बडी घातिल्ल्यो बडी घालून आमी खिळे बिळे मारून एक सुंदर टॅन्ट तयार केल्लें तर त्या टॅन्टांत आमी पांच जाण रावपाचे आशिल्ले आनी थंय टॅन्टा भायरूच आमी एक चूल घातिल्ली ज्या चुलीर आमी रांदपाचें चितिल्लें तर आमचें त्या दिसा टॅन्ट बांदून जातकच सर येवन आमचें टॅन्ट चॅक केलें तर टॅन्ट चॅक करून सरान आमकां खूब कितें बरें बरें सांगिल्लें की तुमचें टॅन्ट बरें जालां म्हूण तर टॅन्ट बांदून जाता म्हणसर सांज जाली तर आमी सांजेची च्या त्या टॅन्टा कुशीक केल्ले चुलीर केली च्या घेवन आमी अशेंच दोंगरार भोंवडेक गेले दोंगरार भोंवडेक गेल्ल्या कडेन आमी वेग वेगळे जनावरांचो आवाज आयकुपाक मेळ्ळो तशेंच आमी रानवटी फळांय खावपाक मेळ्ळीं थंय भोंवडी जातकच आमी परत येता आसतना आमकां वाटेर जिवाणींय पळोवपाक मेळ्ळीं पूण अर्दीं भुरगीं भिलीं पूण अर्दीं भुरगीं भिवूंक ना तर तीं आपल्या वाटेन गेलीं तर आमी टॅन्टा कडेन परत येवून आमचें रांदपाची सर्त आशिल्ली तर रांदपाची सर्त सुरू जातकच आमी सगळे रांदपाक गेले आमी रांदतना गोबी करपाचें थारायिल्लें तर सगळे भुरगे नेटान काम करपाक लागले तर आमचें रांदून जातकच आमी तें काडून सरा कडेन दिलें रांदून जातकच तें दिवून आमी परत आयले मागीर आमच्या कॅम्प फायराची सुरवात जाली कॅम्प फायर सुरवात जातकच वेग वेगळे भुरग्यांनी खूब कितें केल्लें तें सोंपतकच सरान आमच्या कंपिटिशनाचे रिझल्ट्स सांगिल्ले तातूंत खुबशे भुरग्यांक इनामां मेळिल्लीं तर आमी कॅम्प फायर जातकच आनी इनामां वांटून जातकच आमी पर टॅन्टान येवून न्हिदले न्हिदून दुसरे दिसा सकाळी उठून दोन भुरग्यांनी च्या केल्ली आनी च्या घेवून मागीर आमी हायका सावन परत कॉलेजी कडेन येवपाक परतले